हलो हा दीदी जी जी मैम ॿुधायो छा थियो मां उनजी माउ पइ ॻाल्हायांं हरि ओम अच्छा मैम अच्छा अच्छा जी जी अच्छा पंद्रहं अगस्त जेको प्रोग्राम थींदो उनते जी जी जी मैम त भले तव्हां हुनखे भले तयारी कराइण शुरू कयो भले हींअर खां कराइ छॾियोसि हा भले हूअ त हुनमें बि तव्हांखे ख़बर आहे गाना ॻाइण में संगीत में त हू हूंअ ई पहरियों खां ई होशियारु आहे त हूअ करे सघंदो कवर त तव्हांखे ख़बर आहे

भले भले पर न जेको तव्हां अगरि हिन हिनखे जेका बि अञा हीउ जेको चटा भेटियूं में जेको तव्हां हुनखे भाॻु था ॾेयारियो त भले मूंखे ॿुधाइजो छा अगरि तयारी कराइणी अथसि घर में त मां जरूर कराईंदीमासि हा हा उहो त आहे हा उहो त वठिणो पवंदो आहे सम्झांव थी मां मैम भले उहो पढ़ाई में सुठो आहे जीअं अच्छा अच्छा ॿियो बाक़ी मैम पढ़ाईअ में सुठो आहे जीअं भाई रोज क्लास में जेको वहिवार वगै़रह उन भाई हूअ मांखे तव्हांखे बि ख़बर आहे टेंशन थी थिए की ॿार पंहिंजो ॿार स्कूल वञे पियो सुठी तरीके़ सां पढ़े पियो कोन्ह पियो पढ़े हरु मां बाप स्कूल मोकिलण खां पहरीं इहो ई सोचंदा इन त भाई वंदो स्कूल पढ़ंदो सम्झंदो आहे कोन्ह सझंदा आहिनि पर तव्हांजे मन खां पोइ तव्हांजी ॻाल्हियूं ॿुधी करे मूंखे मन में ॾाढी ख़ुशी थी थिए त इहो एॾो सुठो पढ़े पियो हा त उहो ई बसि मैम तव्हांजो ॿार आहे तव्हां ध्यानु रखजोसि जेकी तयारी अथव करायो मां त तव्हांखे अनुमति ॾियां थी अञा बि जेके अॻियां बि हुजनि चटा भेटियूं या प्रोग्राम या स्पीचूं जेकू ॾींदियूं ॾींदा आहिनि जीअं स्टेज ते ॻाल्हाईंदा आहिनि भले तव्हां उनखे भले तयारी करायो मां त उनमें बि राजी आहियां

जी जी जी मैडम भले तव्हां भले उनखे प्रोग्राम करायो जी मैम जय झूलेलाल जय झूलेलाल